आजकल के जनरेशन में इलाज बहुत महंगा हो गया है जैसे कि किसी की तबीयत खराब होता है हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में लंबी कतारे लगानी पड़ती है लंबी कतारनी के लगाने के बाद पहले पर्ची कटवाना होता है फ़िर लंबी कतारें होती हैं लंबी कतारे के बाद एक एक सीरियल नम्बर से डाक्टर देखते हैं देखने के बाद यह भी होता है जाओ ब्लड का जाँच कराओ वह भी ब्लड का जाँच जाओ बाहर लेकर कराओ शुगर का जाँच बाहर ले जाकर कराओ सभी हॉस्पिटल में जाने के बाद बहुत दिक्कतें हो रही है कोई भी व्यवस्था कोई भी साधन नहीं है दवाई कहीं और से लो ब्लड कहीं और टेस्ट कराओ शुगर कहीं और जाओ टेस्ट कराओ ऐसे यहाँ का साधन हो गया है और जैसे है कि अब शुगर चेक कराना है तो कहीं और हॉस्पिटल में जाओ वहाँ भी लम्बी कतारें लगाओ लम्बी कतारें लगाने के बाद वहाँ ब्लड निकलेगा ब्लड निकलने के बाद वह भी कहेंगे दो दिन के बाद आना चार दिन के बाद आना दो घंटे के बाद आना तुरंत उसका रिजल्ट नहीं आता है और मरीज़ और बीमार हो जाते हैं बीमार होने के बाद और जैसे यह होता है अब वह नहीं बचेंगे अब वह मर जाएँगे यही संसाधनों का यहाँ उपलब्ध है बहुत हर इंसान को बहुत दिक्कत हो रही है दिक्कत झेलना पड़ रहा है बहुत लोगों तो दिक्कत झेलते झेलते मर जा रहे हैं कोई डाक्टर देखने नहीं आ रहा है जाओ लंबी कतारे में लगे रहो डाक्टर देखने अब आ रहा है डॉक्टर तब आ रहा है करते करते तबीयत सीरियस हो जा रही है और मरीज़ मर जा रहे हैं और जैसे इलाज के दौरान डाक्टर आ रहा है डाक्टर नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे करते करते मरीज़ की और तबीयत खराब होती जा रही है इसी तरह की मेरी बगल कि एक मेरी दीदी थी उनका डिलीवरी होना था मैं घर पर थी बोली कि मेरे साथ थोड़ा चल चलो हम लोग वहाँ गए वहाँ जाने के बाद उनको बहुत दर्द पीड़ा हो रहा था बहुत चिल्ला रही थी बहुत परेशान थी हम लोग डाक्टर को बुला रहे थे डॉक्टर आ रहे हैं आ रहे हैं कर रहे थे आने के बाद डिलीवरी रूम में उनको लेकर जाया गया वहाँ ले जाने के बाद जो इंजेक्शन होती है दर्द बढ़ने कि वह बोलते थे तुम जाओ बाहर से लेकर आओ बाहर मेडिकल पर जाने के बाद वहाँ भी वह इंजेक्शन नहीं जो डिलीवरी वाली महिलाएँ दर्द से तड़प रही थीं यह यहाँ का संसाधन है यही वह है डाक्टर को साधन नहीं कर रहे हैं ना कोई भी मरीज़ का यह नहीं की मरीज़ बहुत बीमार है जल्दी से कर दें दीदी बहुत परेशान थी और शुगर जाँच कराओ बाहर जाकर कराओ कोई भी जाँच होता है बाहर जाकर कराओ ना कोई डाक्टर का साधन सुविधा है ना कोई नर्स है ना कोई कुछ है हॉस्पिटल में जाओ पहले तो यहाँ वहाँ लेकर मरीज़ को यहाँ लेकर तड़पो वहाँ लेकर तड़पो कोई बेड नहीं खाली है बेड खाली करवा रहे हैं बेड ऐसे हो रहा है बेड वैसे हो रहा है मरीज़ों को बहुत ढंग से तड़पाया जा रहा है बहुत मरीज़ तड़प रहे हैं क्या कोई संसाधन या कोई कुछ भी नहीं है इलाज के लिए इतना लंबी कतारे लगानी पड़ती है कि समझे कि लंबी कतारे लगाते लगाते बहुत लोगों तो वहाँ चक्कर आकर गिर जाते हैं उनको पानी भी नहीं मिलता है पानी भी जाओ मार्केट से खरीदकर लेकर के आओ तो पिलाओ कहीं जाओ तो इतना गंदगी होती है हॉस्पिटल में वाशरूम वगैरह में की जाने के बाद हिम्मत नहीं करता है कि कोई जाकर वॉशरूम कर ले जाकर बैठ ले जाकर पानी पी ले टंकी वगैरह में इतना सा भी गंदगी रहती है कोई पान खाकर इधर उधर गंदगी करता है कोई सुरती खाकर गंदगी कर देता है तो कोई गुटखा खाकर गंदगी करता है मरीज़ों को लेकर जो जाता है सभी लोग तड़प के वहीं परेशान हो जाते हैं कोई संसाधन नहीं कोई इलाज नहीं है इलाज के लिए कोई संसाधन नहीं बन रहा है जहाँ जितनी गंदगी फैल रही है इतनी गंदगी है कोई सीमा नहीं है मरीज़ है जूस पिलाना है तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में उसका व्यवस्था नहीं है कि जूस पिलाए जूस जाओ घर से बनाकर लेकर आओ अब दूर घर है यदि हॉस्पिटल दूर है तब तो आदमी आए जूस बनाकर लेते जाते जाते जूस खराब हो जाता है हॉस्पिटलों की बहुत समस्या खराब चल रही है इतना खराब चल रही है कि कोई कहने सीमा की नहीं है संसाधन उपलब्ध न होने के इतना महंगे इलाज हो गए हैं इतना महंगा इलाज हो गए हैं और लंबी कतारे लग रही है जैसे अस्पताल में संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है डाक्टर के पास जाकर गुहार लगाना पड़ता है डाक्टर से हाथ जोड़ना पड़ता है डाक्टर का सब कुछ करना पड़ता है चलिए देख लीजिए देख लीजिए बहुत सिफारिश करने के बाद डाक्टर आता है और मरीज़ को देखता है ना उसमें का हॉस्पिटल का बिस्तर साफ़ रहेगा ना तकिया साफ़ रहेगा ना चद्दर साफ़ रहेगा उसी तरह महकता रहेगा गंदगी रहेगा गंदगी की वजह से और मरीज़ बीमार पड़ जाते हैं और बीमार हो जाते हैं कोई साधन नहीं कोई बढ़िया उपलब्ध नहीं साधन किया गया है और डाक्टर कहते हैं सभी ठीक हो जाएँगे ठीक हो जाएँगे डाक्टर के कहते कहते बहुत मरीज़ मर भी जाते हैं खत्म भी हो जाते हैं अब का जेनरेशन ऐसा चल गया है कि हॉस्पिटल में मरीज़ को भर्ती करा करा दो और कराने के बाद यह होता है कि अपने मरीज़ से मिलने दो अरे नहीं मिलना है आई सी यू में है आई सी यू में है आई सी यू में करके मरे हुए इंसान को रख के उसी में ऑक्सीजन लगा देते हैं देखते हैं देखो साँस आ रहा है देखो साँस आ रहा है ऐसे पैसे वसूले जा रहे हैं ऐसे इंसान को बुड़बक बनाकर डाक्टर पैसे ले रहे हैं एक से एक गंदे उपचार कर रहे हैं ऐसे उपचार से बहुत परिवार के लोग किसी का लड़का किसी का भाई किसी का बाप किसी का बेटा किसी का हस्बैंड किसीकी है बहन किसी की बेटी किसी की माँ किसी की नानी किसी की दादी दादी सभी लोग मृत्यु के शिकार हो जा रहे हैं कोई भी संसाधन उपाय नहीं है कि कोई अच्छा उपाय हो जाए इतना गंदगी फैल गई है होस्पिटलों में कि वहाँ देखने के बाद पैर भी रखने का मन नहीं करता है जैसे सरकारी हॉस्पिटल है अभी जाएँगे खड़े हो जाओ लंबी कतारे लगा लो पर्ची काटाओ पर्ची कटाओ वो इतनी लंबी कतारे होती है कि देखते देखते

हॉस्पिटल में व्यवस्था कोई गर्म पानी करके दे दे दुकान पर जाया जाता है कोई वहाँ से चाय वगैरह के दुकान पर बोतल में पानी गर्म करके थरमस वगैरह में पानी गर्म करके ले आकर हम मरीज़ों को दवाई पिलाया जाता है ऐसे होता है ऐसे यहाँ का संसाधन है संसाधनों से बहुत बुरी समस्या फैल रही है इतना महंगा इलाज हो गएँ हैं जो गरीब लोग हैं अपने इलाज के लिए पैसे भी नहीं जुटा पा रहे हैं जो एक रुपये की दवा है सीधे पाँच रूपये में मिल रही है कहाँ से कोई लेकर आएगा कोई साधन नहीं है कोई उपलब्ध नहीं कराया गया है साधन का जो दस रुपये कि इंजेक्शन है सीधे पाँच सौ का डाक्टर देते हैं कहते हैं देखो प्राइस लिखा है कोई साधन नहीं कोई उपचार नहीं कोई कुछ भी नहीं है यहाँ के उपचारों का यहाँ के समस्याओं का कोई हल नहीं है और आपको बता दें कभी कतारों जैसी अस्पताल संबंधी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा बहुत जो प्रदूषण वगैरह से बच्चे आदमी औरतों सभी बीमार पड़ जा रहे हैं उसके लिए संसाधन का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है नहीं होगा तो बहुत इंसान बीमारी का शिकार हो जाएँगे बहुत उनकी तबीयत खराब हो जाएगी अब जैसे खाँसी आ रही है खाँसी के लिए डाक्टर के पास जाएँगे डॉक्टर कहेगा कि इनको खाँसी आ रही है ब्लड टेस्ट कराओ वहाँ नहीं होगा कहीं दूसरी जगह जाओ वहाँ जा के ब्लड टेस्ट करा के लेकर आओ ऐसे ऐसे तो अस्पताल हैं